इससे कुछ वर्षों में भोपाल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले चाहे वह आर्थिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो बुनियादी ढांचे हो चाहे लोगों का जीवन हो मतलब यह सारी चीज़ें बदली है जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भोपाल में नए नए भोपाल में नए नए ब्रांडों की शोरूम खुले हैं नई नई जैसे हम भोपाल से दो तीन किलोमीटर दूर लगभग पाँच किलोमीटर दूर मंडीदीप है नए नए औद्योगिक मतलब मंडीदीप को एकदम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है वहाँ नए नए उद्योग लग रहे हैं वहाँ व्हीकल फैक्ट्री है मतलब गाड़ियों का निर्माण किया जाता है जिससे ट्रैक्टर वगैरह वैसे ही बुनियादी ढांचे का भी विकास हो रहा है बुनियादी ढांचे के विकास में कहें तो रोड का निर्माण ब्रिज का निर्माण और सबसे बड़ा यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो मेट्रो का है ताकि लोग का आवागमन सुविधाजनक हो सके वह अपने घर से ऑफिस था क्या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मेट्रो की सहायता से पहुंच सके और ट्रैफिक कम करने के लिए मतलब यातायात कम करने के लिए ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा भीड़ न लगे और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके और भोपाल में बहुत सारे मनोरंजन के भी क्षेत्र हैं जैसे और जहाँ आपको यदि लग रहा है आप थोड़ा व्यतीत फील कर रहे हैं मतलब व्यतीत है तो आप जाके लेक के किनारे बैठ सकते हैं बड़े तालाब के किनारे बैठ सकते हैं यह बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक जगह इस तरह आप मन्नू भवन टेकरी या तो डी बी मॉल सहित स्मार्ट और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम है जैसे जनजाति संग्रहालय राज्य संग्रहालय और मानव संग्रहालय और ऐसे बहुत सारे संग्रहालय आप वह भी घूम सकते हैं